हलो जय झूलेलाल हलो जय झूलेलाल मूंखे हिकु टी वी ख़रीद करिणी आहे हा त उहो ई मूखे तव्हांखां पुछिणो हुओ मुंहिंजा ॿार चइनि पिया नएं साल में पापा कोई टी वी ख़रीद कयूं त मूंखे कुझु जानकारी तव्हां ॾींदव तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े कंपनियुनि जा टी वी हिन वक़्ति मौज़ूदु आहिनि अगरि तव्हांखे सैमसंग जो टी वी आहे हिन वक़्तु मां ॿुधो आहे की उहा सुठी कंपनी आहे मुंहिंजे दोस्तनि बि वरतियूं आहिनि त चइनि तव्हां सुठी कंपनी आहे तव्हांजे हिसाबु सां कीअं आहे सुठी आहे कंपनी सैमसंग जी अच्छा तव्हांजो थोरो दुकान जो नालो ॿुधायो भई की ऐं थोरो लोकेशन ॿुधायो किथे आहे त मां वरी पंहिंजे ॿारनि खे शामजे टाइम वठी अचां तव्हां पंहिंजो दुकान जो टाइम बि ॿुधायो भाई कहिड़े हिसाबु सां तव्हां मूंखे मिली वेंदो त मां हुन टाइम ते अचां अच्छा त हुनखे मतलबु यानि गैरेंटी केतिरी हूंदी आहे हिन ते सैमसंग जी टीवीअ ते अच्छा पहिले असां हुनजा ई वरिती त हुन में छा आहे की हुनजी सर्विसिंग ठीकु नथा ॾियनि त हिन करे मूंखे इहो भउ थो थिए की पहिले जानकारी कया की सर्विसिंग त प्रॉपर उहो ॾींदा न कंपनीअ जा अच्छा अच्छा त मां जॾहिं बि मूंखे अचिणो हूंदो हिकु ॿ ॾींहंनि में मां तव्हांखे फ़ोन कंदोमांव हुन टाइम ते तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त मां टाइम वठी तव्हां खां अची वेंदुमि हा ठीकु आहे तव्हांजी ॾाढी महिरबानी तव्हां सुठे नमूने मूंखे सॼो डिटेल में मां समुझायो आहे मां तव्हांजो शुक्रु गुज़ार आहियां जय झूलेलाल